हैलो हां जी आहो इत्थै तुस बाह्वे जाई सकदे काली माता दा मंदर ऐ ओह् बी बड़ा शैल ऐ राजा हरी सिंह पार्क ऐ उत्थै बी जाई सकदे तुस घूमन माता वैष्णो बी जाई सकदे जम्मू दा बस्सै बैठना ते सिद्धा कटरा उतरना घरै सिद्धा

कराया किन्ना सौ रपेआ ठीक ऐ मानसर मानसर बस कर किन्नी जगह् घुमना बस इन्ना घूमना होंदा किन्नी लम्मी छुट्टी आए दे तुस कोई डर नि अगली बारी घुमेओ बाकी आह्ला आहो अज्ज इन्ना बड़ा ऐ चल ऐ मुक्की गेआ कम्म